हांवेन तसो धार्मीक उत्सवाक देवाच्यो मुर्त्यो तयार केल्यो ना पूण ल्हान आसतना मातयेच्यो बारीक बारीक गणपतीची मुर्ती केल्यात पूण उत्सवा खातीर न्ही आमी मजा करपा खातीर असोत करताल्यो ह्या सगळ्या फाटल्यो म्हजो अनुभव म्हळ्ळ्यार म्हाका मुर्ती करपाक खूब आवडटात आनी देवाची मुर्ती करपाक बरें दिसता